आं हॅलो कोण उलयता आं ओके ओके

ओके खुंयचे प्लेसीचे जालें सगलें खंचे कॉलेजू ओके आनी कितल्याउ भायर सोल्लें तूं ओके आनी तुजे बारा कोण पाटण बी आसले ओके आनी आं तूंवूंय तेगे नंबर प्लेट बी चोयल्ली ओके ओके ओके आनी लायक कलर खबोर आसा बायकाचो ओके बरें

आनी कितें एश करून डिटेल खबर आसा तुका कितें आनी कितें जाल्यार म्हणल्यार तेगे फेस बी चोयल्ली तुंवें आं ऑके ओके ओके ओके मिरज नाय ओके फायन ओके सो हांव तुगे आतां कंप्लेन आतां रॅजिश्ट कोत्ता आनी कितें मागीर इन्फॉमेशन मेळ्ळें जाल्यार हांव मागीर तुक कॉल कोत्ता म्हाका माश्शें तुगे फोन नंबर दिता आं ओके ओके आं ओके ओके बरें कितें इन्फॉमेशन मेळ तुक मागीर कॉल कोत्ता हांव ओके चल बाय थँक्यू